जिसलै मैं सिन्गिंग करदी आं तां उसले कोई बी गाना होएया उसी मैं कदें गै पूरा नी बोलदी आं किट्ठा गै पैह्ले उसी प्रैक्टिस करदी आं पैह्ले बार बार बोलदी आं बार बार बोलियै मिकी पूरा ते बार बार बोलियै ओह्दी प्रैक्टिस करियै रुकियै फेर बोलना रुकियै फेर बोलना अद्धा अद्धा बोलना स्टेप बाय स्टेप बोलना ते हून मेरी जेह्ड़ी एह् सिन्गिंग ऐ इसी अ'ऊं एह्दी एह्दी मैं प्रैक्टिस करदी आं ते फ्ही फ्ही लास्ट च पूरा प्रैक्टिस करी मैं फ्ही उसी पूरा बोलनी आं एह्दे बारे बिच्च पूरा बोलनी आं कि मिगी एह् गाना पूरा औंदा बी ऐ जां नेईं स्टेज ते जाने कोला पैह्ले मैं एह्दी प्रैक्टिस जिन्नी कीती होवै ते ओह्दे बाद खुद बी कान्फीडेंट होना कि नेईं मैं इसी कीता ऐ अच्छे अच्छे तरीके कन्नै कीता ऐ मतलब स्टेप बाय स्टेप त्यारी करनी क्योंकि रुकियै करनी फ्ही मैं लास्ट च जेह्ड़ा ओह् पूरा बोलनी क्योंकि मी पूरा अच्छे तरीके कन्नै आंदा जां नेईं आंदा